भजन मंडळांत जायते वाद्यांचो वापर जाता जशे की शामेळ तासो घुमट पेटी जे करून भजनाक सूर मेळटा भजन तशेंच नाटकानूय बी वादनाचो वापर जाता हीं वादनां आसा म्हणुनूच कार्यक्रमाक ताल मेळटा भजन हें गजालीक वादन हें गरजेचें आमच्या वाठारांत तशेंच गांवांत देवळांनी आनी वेगळ्या वेगळ्या गांवच्या देवळांनी भजना जातात हर एक गांवांच्या देवळांनी भजन जाता थंय वादनाचो वापर जाता खूब भाशेचीं वादां वापरतात आमच्या गांवांत जाय जायतीं वादां तरे तरेच्या सणांनी वापरतात शिगम्याक शामेळ घुमट धोल आनी आनी चवथीच्या दिसांनी घुमट शामेळ आनी देवळांनी पेटी तशेंच घुमट वापरतात सगळ्या जातीची लोक आप आपल्या सणांनी वेगळी वेगळीं वादनां वापरतात हिंदुचीं वेगळीं वादनां आसतात क्रिस्तांवांचीं वेगळीं वादनां आसतात हीं वादनां खूब गरजेचीं आसता आमच्या वाठारांच्या वाठारांत हर एकांतले चार घरांनी वादन आसता घुमट हें घुमट हें सगळ्यांत सगळ्यांत फॅमस वादा आसा चवथीच्या दिसांनी घुमटाचो वापर खूब जाता हे घुमटा घुमटाच्या घुमटाक लागून घुमटाच्या नादार सगळीं लोक आरती म्हणटात घुमट हें मातयेचें केल्लें उरता आनी ताका आनी ताका मात लायता तशीच शामेळ वा शामेळाचो वापर करता शामेळ ही उबी तशीच ताका दोन पट्टी पट्ट्यो आसतात वादा हीं भजनां तशींच नाटकांनी आनी वेगळ्या वेगळ्या सणांच्या दिसांनी वापर जाता वादां हीं सगळ्यांत गरजेचीं आसा आमच्याच न्हय तर सगळ्या वाठारांत आनी गांवांत भजन मंडळांनी वो नाटक मंडळांनी हीं वादां खूब म्हत्वाचीं आसात